चल ठीक ऐ में खाने पीने दा बड़ा ज्यादा शौंकी हा जेहदी बजह कन्नै में अक्सर नमी नमी रेस्पी टेस्ट करदा रौह्ना नमें जेहडे टेस्टी फूड होंदे ओह् ट्राई करदा रौहना खाने पीने लेई दिखदा रौहना कि कोई नमी रेस्पी ऐ हून जियां गर्मियां चला दियां गर्मी च हीट साढ़ी जेहड़ी रेस्पी होई गेइयां इयां लस्सी होई गेई ठंडी चीजां होई गेइयां जो बी और शकंजवी होई गेई इयै जेही चीजां अस अपने बनाने लेई ट्राई करदे रौहने जेहदे च थोह्डी बहूती बेसे में मेक्सीमम मिगी आंदी बी ऐ चिजां बनानी खाने पीने आहलियां ओऱ जेहड़ी मी नेई आंदी ओह् में यूट्यूव उपर दिक्खी लेना सारी सर्च मारी लेना फिर यूट्यूव उपरा दिक्खियै में घार अपने बनाने दा थोह्डा मटीरियल समान चाहिदा होंदा में लेइयै बनाना शुरु करी ओड़ना कल में दाल मक्खनी दी ट्राई किती ही डिश बनाना जो कि में राती बनाइयै खाद्धी ही और अज्ज सबेरे दिक्खी में लस्सी बनाने दी हा रुह अफ़जा जो बी ऐ में पीती और जेहडी सारी शरीरे लेई बेनीफिशल ऐ ही इये जेही चीजां खंदे पींदे रौहना हून गर्मी चला दी जियां साढ़े शरीर च पानी दी कमी होंदी और डिहाइड्रेट होई जंदी शरीर साढ़े शरीर गी पानी दी बडी ज्यादा जरुरत होंदी हून सानू मैक्सीमम जेहडी चीजां दिक्खने कि खाने पिने च जेहड़ी साढ़े शरीरे गी बेनीफिट दिंदी होऐ डिहाइड्रेटिड होने कोला बचांदिया ऐ और बी ऐसी बडी सारी चीजें दा पता लगदा रौंहदा रेस्पियां नमियां नमियां दिक्खदे रौहने होंदिया ज्यादातर जेहडे़ एह् होई गेआ मैंगो शेक होई गेआ बनेना शेक होई गेआ मिल्क शेक होई गेआ इयै जेही चींजा खाने पीने लेई बनांदे रौहने दिखदे रौहना ग्राइंड ग्रोइंड अपने कन्नै और बी साढ़ी एसी जेहडियां रैस्पियां ट्राई करदे रौहना नमी नमी चीजां खंदे रौहना थोह्डे़ दिन पैहले कि पीजा बनाना दी बी बिडयू दिक्खी ही हाला कि में कोला नेई बनी सकेआ पुरा इयै जेहा पर में ट्राई किती बडी सारी ऐसी चीजां ना खाने पिने आहलियां घार ओह् बनांदे ट्राई करदे रौहने हा और बी जियां अपने बड्डे बड्डे कोला रैस्पी पुच्छी लेई घरा आहले कोला पुच्छी लेई पता लग्गे फिर उन्हेगी पुच्छी लेआ खाने पिने आहली चीजां बनांदे रेह् अपनी मन कन्नै टाइमपास करदे रेह् मजे कन्नै रोटी बनाइयै खाद्धी और बडी सारी ऐसी चीजां ना जेहडियां अपने घार ट्राई करदे रौहने होने आं हून जियां फुलबडियांं होई गेइया फुलबडियां तलने दा होई गया और बिच फुलबडियां बनानी मैदे कन्नै कियां बनानिया मैदे गी धुप्पा छडना फिर गोल गफ्फे बनाने द रेस्पी होई गेई इयै जेही रेस्पियां अस ट्राई करदे रौहने घार चटपटा खाने गी होई गया थोहडा बहूता हून आम पापड बनाने थोह्ड़े चिर बाद हून अंव दा सीजन आना शुरु होई जाने कोई महिने बाद अंब आना शुरु होई जाने ओहदे बाद करने के है कि लोकें दिक्खी लेआ के आम पापड बनाने दी जेहडी रेस्पी ऐ ओह् दिक्खनी फिर ओहदे बाद उस गी बनाना शुरु करी ओङना ओह् होई गे पापड़ होई गे इसी बड़ी सारी चीजां जेहडियां अपने अपने घर बनांदे रौहने होने खन्ने पीने लेई अपना शौंक रक्खने होन्ने हून साढ़े इद्धर अपने भंडारा भडोंरे च बी लग्गे दे रौंहदे और हलवाई होंदे मैक्सीमम ओह् वी रैस्पी दसदे रौंहदे बाकी जेहडा नेई पता लग्गे फोन होंदा ही ऐ अजकल सारें कोल फोन उपर दिक्खयै सर्च करी लेआ जां फिर यूट्यूब उपर बिडियू दिक्खी लेई जो बी रैस्पी बनानी आइटम प्रीपेयर करनी होऐ खाने लेई आसे अपना दिक्खदे रेह् दिक्खी दिक्खी बिडियू बनाई खाद्धा पीता ते फिर और कोई दिक्खदे रेह् जियां गर्मी आइयैं इस बक्त जेहडी ज्यादा रैस्पी जेहडी लस्सी होई गेइयां फिर गूंद कदीरा होी गेआ मतलब ज्यादातर पिने आहली चीज जेहडी ज्यादा कन्सनट्रेट जेहडा ज्यादा खाने आहले उपर घट्ट पीने आहली उपर ज्यादा करने हा क्योकि शरीर बड़ी जल्दी डिहाइड्रेट होई जंदा जियां सानू होई गेई बखार बखोर होने दा और बी बड़ी चीजें दी टैंशन जेही रौंहदी टैंशन मतलब इयां थोह्ड़ा बखार चढ़ने फिर और बी बड़ी सारी चीजां जियां कि डिहाइड्रेट होई जानी साढ़े शरीर चक्कर चुक्कर आना शुरु होई जाने एहदे कोला बचने लेई असें अपने लेई लस्सी होई गेई गूंदगतिरा होई गया और बी बडी सारी मैंगो शेक होई गये बेसे बड़ी सारी चीजां जेहडी अस ट्राई करदे रौंहने लैमन सोडा हून घार असें बनाए दा हा दपैहरी जेही निवूं पानी जेहडा साढ़े ज्यादा कामन ऐ निंवू पानी पींदे निवूं कवा होई गेआ बेसे जेहड़ी बडी चीजां जेहड़ी लोक अक्सर खंदे पींदे रौंहदे और बी बड़ी सारी चीजां ना हून साढ़े इद्धर केह् होना कि थोह्ड़े चिर बाद हून राती लेई दिक्खने हा कुछ बनाना प्रीपेयर करना दिने पुच्छी लेआ घरा आहले कोला पुच्छी लेआ कि तुस केह् केह् बनाना केह् केह् रेस्पी ऐ केह् केह् बनना और पुच्छदे रोहने हा डिटेल लेई ओंदे कोला खाने पीने लेई अगली बारी अगर कुदे घरे आहले कुदे अग्गे पिच्छे गेदे होऐ उंदे पिच्छे से रोटी बनाई लेनी जां घरो फौन करना ते पहले दी रेसिपी पुच्छी दी होनी घरा आहले कोला असें घरा आहले गी नेई पुच्छी दी होग ते चैक करी लेई रेसिपी दिक्खी खाने पीने ते और साढ़े इधर जेहडे़ मोमोस होई गये मोमोस हाटडाग इये जेह बडे़ सारे जेहडे़ फास्ट फूड दी आइटम जेहड़ी बडी ज्यादा चला दी ऐ लोक इन्हेगी बडा ज्यादा खाना पीना पसंद करदे में बी बेसे नार्मली ऐ खाने पीने रौंहने पर थोह्ड़ा हैल्थ घ्यान रक्खियै अपनी हैल्थ गी दिक्खियै कि ज्यादातर इयै जेहा फास्टफूड अवाइड करना ज्यादातर और अपना जेहडा घर जेहडा नैचरुल होई गया जेहडा फूड ज्यादातर प्रेफर करने जेहडी दिक्खी लेइये इयां जेही बनाई लेइयां हून अंब दा सीजन आने आहला ऐ हून मेंगो शेक दी रिसिपी दिक्खनी हून इक दो दिन च चैक करनी और बडी सारी ऐसी चीजां होई गेइयां कोई चटनी होई गेई चटनी रेसिपी होई गेई ऐसी बड़ी सारी चीजां जेहडियां साढ़े इद्धर लोकल होंदियां रोहंदियां चुकदरी सब्जी होई गेइयां ऐसी सब्जिया बी बड़ी सारियां और कोई नमी डिश बनाई दिक्खी लेई औऱ बड़ी सारी चीजां जेसे जेहडी अस अपने इद्धर लोकल ट्राई करदे रौहने हा खाने पीने लेई यूज करदे रौहने होन्ने आं और बस इयै गै थोह्डि़यां जेहड़ी रेसिपियां जेहडियां में थुहानू दस्सी ओङि्यां इन्दे बिच और नमें नमें जे कोई रेसिपी होई गेई जां कोई बाहर चीज दिक्खी मन कीता उसी दिक्खना दा मोए गी जां कियां बना दी केह् ओह्दा इनग्रिडेंट केह् ऐ केह् केंह पवा दा ओहदे च केह् खाने पीने लेई यूज लोक ज्यादातर केह् प्रफेर करा दे खाने पिने लेई दिक्खने लेई यूट्यूब उपर इये मैक्सीमम बिडियू दिक्खी लेइयां अजकल फूड इनफुलेंसर बडे़ सारे होई गेदे बलागर बडे़ होई गेदे फूडी जेहडे बी होंदे इंदी बिडियू दिक्खदे रेह् दसदे रौहंदे कियां कोई चीज रोटी राटी बनाओ और शो बी बडे़ सारे आंदे अजकल टीवी उप्पर टीवी पर शो में ज्यादातर दिक्खदा नेई पर ज्यादातर इये यूट्यूब दी बिडियो होई में दिक्खेआ ट्राई करी लेना कि खाने पीने दी चीजां दिक्खदे रौहना होंदी जियां कि पापड पोपड होई गे में तुसेगी पैहले बी दस्सेआ हा पापड होई गे और फिर शेक शौक होई गे थोह्डे़ बहूते इयै जेही चीजां खंदे रौंहने आं बस इयै थोह्ड़ी बहूती जेहड़ी साडे इद्धर दी चीजां अस खन्ने रौहन्ने हा और रेसिपी नमी नमी ट्राई करदे रौहने आं अस